नमस्ते बताइए अरे कचहरी का काम और कब कब दी थीं आप अगले महीने में किस तारीख को क्या नाम है अच्छा अच्छा थोड़ा समय लगेगा जो कोट कचहरी काे काम रहे कुछ समय लगेगा ही आइए दौड़िए धूपिए तो कुछ समय में हो जाए हाँ कहे तो रहे थे लेकिन अब कोर्ट कचहरी का काम में समय लगता है जो हर महीने तारीख मिलती है उस तारीख से आया करिए तारीख देखिए हर महीने आप आती ही नहीं तारीख पे आया और ऐसा हो कि काम न हो आपको कुछ न कुछ बताया जाता है आप आइए तो आप आइए

क्या हुआ हाँ आइए ठीक है इस बार आइए

पच्चीस तारीख को और फ़ीस हर बार पाँच सौ रुपये लेके आइएगा हाँ पाँच सौ रुपये फ़ीस लगेगा तो किसी दूसरे काम से दिए थे आप न ठीक है समय से आ जाइएगा